ہندوستان میں میں نے سفر کیا ہے لداخ و جمو کشمیر بائکرس کا خواب شنگلاق پہاڑ نیلے آسمان اور بلند درے جیسے کہ ہردونگلہ یا سفر بائیکرس کے جذبے ہمت اور آزادی کی بہترین علامت ہے منالی سے لے کر اسپیتی ویلی ہماچل پردیش قدرتی خوبصورتی مشکل راستے اور چھوٹے چھوٹے طبتی گاؤں اسپیتی کا سفر روڈ کو چھو جاتا ہے راجستھان کے قلعے اور سہارا جس جیسلمیر جودھ پور ادے پور سنہری ریت اور پرانی ثقافت کے درمیان بائک چلانا ایک الگ ہی تجربہ ہوا اروناچل پردیش اور شمال مشرق کم بھیڑ بھاڑ ہریالی اور انوکھے ثقافتی تجربات خاص کر توانگ جانے کی بہت خواہش ہوتی ہے کیونکہ کوشٹ مہاراشٹرا گوا سمندر کے ساتھ ساتھ بائک چلانے کا الگ ہی مزہ ہے خاص طور پر مانسون میں